کھیل صحت مند طور زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہے آپ کے خیال میں کھیل کے کردار کچھ اہم اصول ہے جسمانی تندرستی کے بنیاد کھیل کے کردار جسمانی تندرستی کی بنیاد پر ادا کرتے ہیں وہ وقت نکال کر ورزش کرتے ہے اور صحت مند رہنے کی کوشش کرتے ہے بہت سارے کھیل تین کام کی بنیاد پر ہوتے ہے لہٰذا کھلاڑیوں کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنا بہت اہم ہوتا ہے کھلاڑیوں کو مقابلے کی تیاری کرنی پڑتی ہے تا کہ وہ مسابقے میں کامیاب ہو سکیں کھلاڑیو کو کام کرتے وقت صبر اور تسلیم کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے چاہے وہ جیت ہو یا ہار کھلاڑیو کو اپنی کھیل کے معلوماتی تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے تا کہ وہ اچّھے کھلاڑی بن سکیں ہر کھلاڑی کی اپنی قدرتی صلاحیت ہوتی ہے ان کو پہچان کر ان کا بہترین استفادہ کرنا اہم ہوتا ہے کھیل کے کردار اخلاقی اصولوں کا بھی پالن کرتی ہے اور مخالفین کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے کھلاڑیوں کو اپنی توانائی کا صرفی استفادہ کرنا چاہیے اور اسے معاشرت کی بہترین کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یہ تمام اصول کھیل کے کردار کے لیے اہم ہیں اور ان کی مدد سے کھلاڑیاں صحت مند طور زندگی کو فراہم کرتے اور کھیل میں کامیابی حاصل کرتے ہیں